नमस्ते आप कैसे जूते दिए हैं कि हमारे बच्चे का जूते टूट गया पहना नहीं पाएँ उसका सियन भी टूट गया तीन जूते ले गए थे नहीं आप इतना महँगे दिए थे आप अच्छे नहीं दिए थे ओ सब टूट गए ले जाते भी पहन नहीं पाएँ उसका सिलन टूट गया जूते फट भी गया

आप इतने महँगे दिए थे पैसा हमारा सब डूब गया जूते भी अच्छा नहीं निकला नहीं तो दिए होते तो अच्छे दिए होते तो कैसे सिलन उसका टूटा था कैंची वैची चाकू से नहीं काटा हम पहनाए ओ पहन नहीं पाए हम देखा कि सिलन टूटा हुआ है इसमें का आप दूसरा जूता दीजिए आप दूसरा हाँ आप दूसरा जूता भिजवाइए चाहे नहीं नहीं वही पैसे में आप दीजिए नहीं नहीं घाटे में नहीं जाएगे आप उस बार पैसा ज़्यादा लिए थे ना उसी पैसे में आप दीजिए हाँ नहीं हमको उसी पैसे में चाहिए आप उतना दिए थे आपकी गलती है ना नहीं हम पहना भी नहीं पाएँ आप अच्छे रहे होते तो हम क्यों आपसे शिकायत करते यहाँ पे आकर

तो वही तो आपसे जूते में दूसरा दिखाई दूसरा दीजिए हाँ इससे बढ़िया चाहिए ये नहीं कि अगली बार ले गए थे तो उसका सिलन टूट गया वो टूट गया अब कि अब शिकायत हम दोबारा आप आपके यहाँ ना करें

ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है लेने आएँगे नमस्ते